मोसानाया सुबुंनि गेजेरावबा आंनि आंनियावल' नङा नाथाइ गोबां सुबुंनि गेजेरावबो रंजानाय एबा गोजोन्नायखौ लाबोनो हायो मोसानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गोसोनि सान्नाय एबा दुखुफोरखौ जों बावगारनानै जों रंजानो एबा गोजोन गोजोन्नाय लानो हायो बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव मोसानाया गोबां रोखोमनि थायो बोथोर लानानै बोथोर मोसानाय जेरै बैसागो बोथोराव रंजानाय आरो लोगोसे खेराइ फुजाफोर बायदिफ्राव खेराइ मोसानाय जेरै दाउ थै लोंनाय लाइजाम बनाय बेफोरबायदि जों मोसानायखौ नुनो मोन्नाय जायो बा जोङो मोसानानै गावनि गोसोखौ गोजोन्नाय लानो हायो आरो मोसानायनि गेजेरजोंबो गावनि रोंगौथिखौ गावनो गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायोबा फोरमायनो हायो गुबुना गुबुनाबो सोलोंनानै बै सासे सोलोंग्रा सुबुङाबो गोरों जानानै गावखौ रोंगौथि होनानै लानो हायोबो गुबुनजों सनमान होजानायखौ नुनो मोन्नाय जायो मोसानाया जोंनि जिउआव ओरैबायदि गोनांथार जायखौ जोङो दुखुआव थायोब्लानो जोङो मोसानानै गावनि गोसोखौ गोजोन होनोबा गोजोनहोनो आरो जानो हायो थिग बेबायदिनो मोसानायनि गेजेरजों जों गोबां मुंदांखा सुबुंबो जानो हायो आरो गुबुनफ्रावबो बेबायदिनो गोबां मोसानायफोर थायो बर'फोरनियावबो जोंनियाव गोबां बिथिंनि मोसानाय थायो जेरै जोङो खेराइ मोसायोब्ला जों मोदायखौ गोजोन होनो हानाय माखासे मोसानायफोर दं आरो रागा दिन्थिनानै मोसानाय बेफोरबायदि दं आरो गराइ दाब्रायनाय मोसानाय बायदि बिथिङाव मोसानायखौ जों बर' सुबुंफोरनि गेजेराव मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे गोबां बिथिङाव जोङो बायदि फोरबोफोराव बायदि मोसानायफोरखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बायदि मोसानानै जोङो गावनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय बा रंजा होनो हानायखौ नुनो मोन्नाय जायो